ہانجی بولیے گڈ مارننگ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے اچھا ٹینتھ بی میں ہاں جی

اور آپ کی کلاس ٹیچر کا نام کیا ہے سمرین اچھا آپ کے فادر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اجین ہے نا اور آپ ٹینتھ کلاس میں پرھتے ہیں اور آپ کا نمبر ہے ٹوینٹی ایٹ ہوں ہاں جی اس کے لیے آپ کو ٹرانسفر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا یہاں سے تو مجھے اس کے لیے آپ کی مجھے اس کے لیے آپ کے فادر سے بات کرنی پڑے گی تو آپ کل پرسوں میں اپنے فادر کو اسکول لے کے آ سکتے ہیں ہوں ہاں جی ہاں ہوں ہوں اچھا اوکے تو کوئی بات نہیں جب آپ کے فادر فری ہوں تو آپ ان کو لے آئیے گا کیونکہ مجھے ان کے ان سے اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی ہاں آپ کو جو آپ کی ٹیچر ہیں کلاس ٹیچر وہ آپ کو ڈاکیومنٹس بتا دیں گی کہ آپ کو کیا کیا لانے پڑیں گے میں ان کو بتا دوں گی تو جب ان آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ بن جائے گا اوکے نہیں نہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اگر کوئی بھی ڈاکیومنٹس میں کمی نہ ہو تو اور ڈاکیومنٹس پورے ہیں تو ڈاکیومنٹس پورے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو اوکے شکریہ